आतां दोन दीस जाले म्हाजे इंटरनॅट सारकें चलना हांवेन तुमकां हेज्या पयलीं कॉल करून सांगलेले आसा की इंटरनॅट डावन आसा तेन्ना तुमी म्हाका जें कितें उपाय सांगले हांवेन तितलेय उपाय केले तुमी म्हाका सांगलेले रावटर बंद करून चालू करून पळयात तें हांवेन केलें तरी कांय जावना तेज्या नंतर तुमी म्हाका सांगलेलें की वेबसायटार तुमची ती सायट लिंक मारून म्हाजे युझर नेम पासवर्ड घालून तसो रावटर बंद करून चालू करून पय रिसेट करून पय तेवूय हांयेन केलें तरी कांयच म्हाका उपाय ना म्हाका अशें दिसता की भायर आमची वायर कट जाल्या कशी कित्याक ह्या दिसांनी पावस खूब पडत आसा त्या कारणान म्हाका अशें दिसता की तुमी हांगा येवन कोणूय तुमच्या टॅक्निशनाक धाडून हांगा तुमी पळोवचें की कितें जालां तें जर तर खंयी लायन कट बीन जाल्या जाल्यार तें तुमी पळोवन सारकें करात कित्याक आतां पयलींच दोन दीस जाल्यात आनी म्हाका म्हाजी कामां कांयच करपाक मेळना